ना हमनो थांनायाव जोङो जेखाइ लाङो खबाय लाङो ओमफ्राय जेब्ला सारो होमब्ला बेहाय नाफोरखौ नाजावनो थाखाय मुसारि होथेयो आरो बे मुसारिआव सारो बेहाय गोबां गोबां रोखोमनि ना गाखोयो ओमफ्राय जोङो नाफोरखौ हमनोबा मा होनो दै बोहैबाय थानाय जेरै दै बोहैयो बेजोंहाय जों खखाखौ साथेनानै दोनो ओमफ्राय सेनफोरखौबो साथेयो दावखोनायनि फावसयनायनि जेन' बे सेनाव नाङो बिदिजोंबो जों गोबां ना हमनो हायो ओमफ्राय जेफोरजोंबो जोङोहाय ना नुब्ला सारग्लोबनो हायो आरो बेजोंबो ना मोनो ओमफ्राइ सिगाङाव जेरै ना सारनाय ना हमनाया सोलिबोबाय थायो बे बोसोरावबो बे बायदिनो जायफ्रा ना हमनानै जायो सारनानै जायो दाबो बे ना हमनाय यानो सोलिगासिनो दङ बे ना हमनायफोरजोंनो गोबां मानसिफ्रा जिउ खांबोयो सोरबा नाफोरजोंनो खावसेया संसार जानानै दङ नाफोर फान्नानैनो गोबां खरसफोरबो बाहायनो हायो नांगौफोरखौबो सुफुंनो हायो नायाबो जोंनि गोबां निदानाव हेफाजाब होयो मानसिनि देहाफोर जानायफ्राव गोबां थाजिम लाखियो आरो